चुनावके दौरान अगर खास करिके हमर सबके इलाकामे देखल जाए या बिहारके इलाकामे देखल जाए ई सबमे खास करिके ई इलाका देखल जाइत छै दिक्कत की देखल जाइत छै कि चुनाव जे होइत छै ओ एक तरफ नहि रहैत छै चुनाव हर चुनावके अलग अलग जे छै पराकाष्ठा भए जाइत छै जेना देखबै मानि कऽचलू पञ्चायतके चुनाव होइत छै फेर लोकसभाके होइत छै विधानसभाके होइत छै सबके अलग अलग मानसिकता बदलि जाइत छै आदमीके ठीक छै अलग अलग दिक्कतके अलग अलग समयमे अलग अलग दिक्कत होइत छै जेना मानिके चलू लोकसभाके होइत छै तऽ लोकसभामे की होइत छै कि जे संसदके पहिलेसँ छै या जे सांसद जे छै कहियो आर खड़ा भेलै रहए तऽ ओकर सबके जे बाहुबली जेना रहए छै जे नया बेर खड़ा भेलै ओकरा दबावैके कोशिश करैत छै ई सब चीज धरिके देखल जाइत छै खास करिके वोटे सबमे खरीद बिक्रीके देखल जाइत छै जे पैसा बाँटल जाइत छै ई सब समस्या देखल गेलैए आर ओएह अगर अहाँ विधानसभामे बात करबै तऽ जे पार्टीके बहुमत छै राज्यमे ओ हाबी रहैत छै कोशिश करैत छै जादासँ जादा वोट हमरा मिलए तऽ जादासँ जादा जे छै जनसंपर्क भले ओ किछु काम करै नहि करै लेकिन अपने बाहुबलके भी प्रदर्शन देखि सकैत छियै ओकरा लोभावैके जादा समस्या देखि सकैत छी कीआकि ई सभकेँ इलाका बाढ़ि पीड़ित छै तऽ ओ सबके निदान अभी तक नहि भेलैए लेकिन फिर भी ओएह पार्टी सत्तामे आबि जाइत छै तऽ की एकर देखबै अहाँ तऽ ई किछु किछु खामी नजर आबैत छै ई सब चुनावमे आ पञ्चायत चुनाव देखबै तऽ ओकरामे पर्सनली जादा भए जाइत छै सब आदमी अपन अपन जे छै जादा लेबऽ लागैत छै अपन इंसान देखऽ लागैत छै सब रिश्ता नाता भी देखैत छै कोइ ई देखिकऽ सोचै छै कि हमरा भोट किया नहि देलही तऽ हमरा किया नहि देलिऐ ई खातिर की होइत छै दूसरामे जे छै नाराजगी भी आबि जाइत छै एक दूसराके नफरत भी बढ़ैत छै ई तीनूके अगर तीनू चुनावमे अगर देखबै तऽ सबमे अलग अलग दिक्कत देखि सकैत छियै हन्गामा भए जाइत छै चुनावमे हन्गामा भए जाइत छै तू ओकरा भोट देलही तू ओकरा भोट देलही तऽ ई सब समस्या खास करिके भी देखि सकैत छियै हमसब ओकर बाद सुरक्षामे भी देखबै तऽ बहुत जादा पुलिसके व्यवस्था नहि रहैत छै इहो सबसँ दिक्कत होइत छै कतनाके कपार फुटि जाइत छै ई सब अगर देखबै तऽ अभी के समयमे ई सब नजर आबैत छै चुनावमे तऽ कहि सकैत छियै